हेलो हाँ रणजीत कैसा है अरे तेरे शहर आया था मैं ये भेड़ाघाट तक जाना था तो कैब देख रहा था मैं यहाँ पे ओला कैब है मेरू कैब है और एक पटेल ट्रैवल्स करके हैं तो इनमें से बताओ भई कौनसा अपन चूज़ करें क्या है ओला और ऊबर की रेटिंग तो ठीक है अच्छी दिखा रहा है पर अपना पटेल ट्रैवल्स वाला उसी रेट में अपन को इन्नोवा दे रहा है ओला में मिल रही है अपन को सेडान अपन हैं समझ लो छ आठ लोग हैं सेडान तो ठूस पाएँगे नहीं अपन अपन को चाहिए बड़ी गाड़ी अब बड़ी गाड़ी देखने जा रहा हूँ ओला में वो पैसे दिखा रहा है कितने नौ सौ हज़ार रुपए और ड्राईवर की रेटिंग भी थ्री स्टार साढ़े तीन स्टार ऐसा है बाकी पटेल ट्रैवल में ड्राईवर की रेटिंग तो है नहीं अपना गाड़ी वो दे रहे हैं इन्नोवा बारह सौ रुपए कुछ ले रहे हैं और बोल रहे हैं आप देख लो तीन चार पाँच घंटे दे देंगे आपको तो भाई तेरा अगर कोई जैक हो उधर तो फ़ोन करके बता मुझे नहीं तो फिर ओला ऊबर में जाते हैं